हाँ हमारे क्षेत्र में काफ़ी धार्मिक आयोजन होते हैं जैसे सप्ताह होती है भागवत रामायण पाठ सप्ताह का आयोजन कुछ या तो सभी लोग मिल कर पंडित जी को बुला कर करवाते हैं या एक ही व्यक्ति उनका आयोजन करवा देता है और रामायण पाठ कोई भी करवा सकता है कैसे भी करवा लो और कुछ नवरात्रा देवियों का वो होते हैं नवरात्रि वहाँ भी गाना बजाना पाठ पूजा चलती रहती है वो भी हमारे अच्छा लगता है संस्कृती का प्रतीक है और गणेश पूजा है और काफ़ी ऐसी है जो मंदिर जिन में आयोजन होते रहते हैं ऐसे किसी कीर्तन दंगल धार्मिक कथाएँ आयोजन होते रहते हैं जिन से हमें काफ़ी प्रभाव पड़ता है और हमें बहुत अच्छा लगता है